अखुनका जे समय छै लोक नौकरी चाकरी बाल बच्चा करैले विदा भऽ गेल लेकिन जे पूर्वक समय जे बीतल हँ हमरा सभहक गृहस्थी जीवन महक बाल बच्चाके हरवाहि चरवाहि कयलक खेत पथार गेल कटलक रोपलक ओकर बादमे जे किछु ओहि से फायदा भेलै से अपन निर्वाह करैत छलहुँ हम सभ लेकिन बाल बच्चा आब सोचैत छै पाइ कोना होयत दिल्ली जाइ बम्बइ जाइ होटलमे कमाइ या कम्पनी फैक्ट्रीमे कमाइ जेकरा जेहन लुरि बुद्धि छै तत्जन्य अपन ओ आमदनीके श्रोत ताकि रहल हँ आ ओहि खोजमे अछि जे कतहुँ कओन तरहक हमरा लुरि अछि जाहिसँ हम रुपआक ओपार्जन करी जे परिवार खुशी रहै माय बहीन बाप सभ केओ मिलके अपन समय बिताबी आ जिनका ई छनि जे काज नहि करब से अपन एमहर ओमहर तकैत रहैत छथि जेकि केँ गाँजा पियैत छै केँ दारू पियैत छै जे ओकरा आगाँ पाछाँ करब तऽ कुकुर जकाँ ओ किछु एनाके कारा दऽ दैत हुनकर समय नष्ट छनि परिणाम होइत छनि जे स्त्री सङ्ग नहि पटैत छनि स्त्री से विवाह कऽ लेलखिन आ ओकरा भोजन कपड़ा ई सभ जँ नहि देथिन तऽ ओ की करते आ खेतीबाड़ी जे केओ कऽ रहल छी हम सभ खल बच्चा मिलके ताहि से ई होइया जे अपन उपजायल जे अन्न ताहि से परिवार खेलक फाजिल भेल समाजोके लोक सभकेँ देलियै किछु पाइके आमदनी भऽ गेल आ ओहि खेती पर यदि ध्यान रखने रहलहुँ निगरानी अपनो खेलहुँ समाजो लोक सभकेँ हाथे बेचलहुँ किछु आमदनियओ भऽ गेल आ आब जे छै से ओहि सभ आमदनी खर्च लगभग जे मेहनत केलहुँ निगरानी केलहुँ तऽ कोनो तरहे अपन समय बिता लैत छी